अचणु वञण जी ऐं हेॾा होॾा घुमण जी जेके नए साधननि जी मां ॻाल्हि मां कयां त पहिरीं शहर में ख़ाली रिक्शाऊं हूंदियूं हुयूं हाणे सिटी बस थी वई आहे असांजे शहर में बी आर टी एस बी थी वई आहे असांजे शहर में एलेक्ट्रिक बसूं बि थी वियूं आहिनि ऐं असांजे शहर में मेट्रो बि हाणे अची वई आहे त हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि ते वञणु हिकदमि ई सहुलो थी वियो आहे जीअं मेट्रो में वञो त तव्हांखे ट्रैफिक नथो नड़े बी आर टी एस लाइ असांजे रोडनि ते अलॻि हिकु रस्तो ठहियलु आहे विच में जिते ॿी कोई गाॾी न वेंदियूं आहिनि ख़ाली बसियूं ई वेंदियूं आहिनि उते एलेक्ट्रिक बसूं बि हलंदियूं आहिनि त तव्हांजे घटि में घटि टिकेट में तव्हां हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि तव्हां आसानी सां ऐं जल्दी टाइम ते तव्हां समय ते पहुची था सघो कोई ट्रैफिक जे नड़ तड़ नड़े बि नथो ऐं मेट्रो जी ॻाल्हि कयां त तव्हांजा लंबा सफ़र मिंट में त घटि टाइम में अधु टाइम में पहुची था वञो छोकी हुन खे कोई बि ट्रैफिक नड़े नथो ॿियो हिकु शहर खां ॿिए शहर वञण लाइ एयरपोट जी सुविधा थी वई आहे पहिरीं मुंहिंजे शहर में एयरपोट न हुओ ख़ाली ट्रेन हुई त मूंखे हितां खां दिल्ली वञण में चोॾहं खां सोरहं घंटा लॻंदा हुआ पर हाणे एयरपोट ठहण खां पोइ मां ॾेढु कलाक में दिल्ली अची वञी सघां थो हूंअं त मां हिकु ॾींहं में ई हितां खां दिल्ली वञी वापसि अची थो सघां जेको सफ़र मुंहिंजो पहिरीं टे ॾींहं में थींदो हुओ त इहे सभु साधननि जे उपयोग सां जीवन में जाम सहुलियत थी वई आहे ऐं अचणु वञण में ॾाढो आनंद बि ईंदो आहे